دہلی اپنے کھانے کے لیے بہت جانی جاتی ہے اور یہاں پر جو سیاح اگر آتے ہیں اور دہلی کا دورہ کرتے ہیں تو انہیں بہت ساری ایسی مختلف ڈشیز مل سکتی ہیں جن کو وہ اگر آزمانا چاہیں تو آزما سکتے ہیں اور ان کا مزہ لے سکتے ہیں جو جو ڈشیز یہاں پر بنائی جاتی ہیں اور جس طرح کے طریقے کھانے کے کھانا بنانے کے طریقے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں اور جو انواع و اقسام کے کھانے یا مسالے دار کھانے اور پکوان ہیں اس طرح کے کھانے جو ہیں دوسرے اسٹیٹس میں مشکل ہی دستیاب ہو سکتے ہیں جس طرح سے یہاں پہ جیسے کے یہاں سیاح آتے ہیں تو پرانی دلی کا دورہ کرتے ہیں اگر تو وہاں پر کیا کہتے ہیں نان ویج میں بہت ساری ایسی ڈشیز ہیں جیسے قورمہ بریانی نہاری اور چکن فرائی اور چکن چنگیزی چکن چکن قورمہ اور تندوری چکن وغیرہ اور بہت سارے جو ہے انواع و اقسام کے مسالے دار اور روغنی کھانے ہیں جو کیا کہتے ہیں یہاں پر پائے جاتے ہیں اور اس کے بہت سارے کیا کہتے ہیں ہوٹلس وغیرہ یہاں پر ہیں جو اپنے آپ کے لیے اپنے آپ میں جو ہیں مشہور ہیں یہاں کے کھانوں کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے نان ویج کے علاوہ جو ہے ویج اشیا میں بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر ملتی ہیں جیسے کہ دال مکھنی یا مٹر پنیر یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہے جیسے پراٹھا یہاں پر ایک مشہور ہے پراٹھے والی گلی دلی میں مشہور ہے جو بہت ذائقہ میں بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے انواع و اقسام کے کھانے یہاں پائے جاتے ہیں جس سے آ کر جن سے آ کر سیاح اگر یہاں آئیں تو ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ان کے ذائقہ کا مزہ لے سکتے ہیں